चोॾहीं फेबररी उणिवीह सौ चोहठि पंजवीह जून उणिवीह सौ टेहठि नाईं जनवरी उणिवीह सौ सठि नाईं नवेंबर ॿ हज़ार हिकु एक्वीह अगस्त उणिवीह सौ चौरासी